हाँ महिलाओं को समय के साथ काफ़ी बदलाव हुआ है आज महिलाएँ अच्छे अच्छे पदों पर पहुँच चुकी हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिलने के कारण वह घर से बाहर निकलने लगी है और अपने अपने सा साथ लेकर चली हुई है और पढ़ लिखकर आज वह अच्छी अच्छी जगह पहुँच चुकी हैं महिलाओं की शिक्षा ने उन्हें आगे बढ़ा दिया है और उन्हें अपनी काबिलियत बना दिया है और वह अभी पुरुषों से करने में कम नहीं रही है महिला को कई बाधाओं को सामना करना पड़ता है उन्हें बाहर भी निकलना पड़ता है उन्हें अपने बच्चों को व परिवार को भी संभालना पड़ता है उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है लेकिन वह अपनी सांस को छोड़कर उन करती जा रही हैं और अच्छे अच्छे पदों पर आई ए एस डॉक्टर इंजीनियर और सिविल सेवा इंजीनियर में अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुँच चुकी है महिला अपनी अहम भूमिका निभाकर अपनी घर की और बाहर पड़ोसी की सबसे बाधाओं को समाना करके वह फेस करती जा रही है इस मोर्डन युग में महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है वह अच्छे अच्छे पदों में पहुँचकर अच्छी अच्छी शिक्षा लेकर वह पुरुषों से काबिलियत हो चुकी है वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है अब महिलाओं ने अपना जीवन को सरल बनाने के लिए शिक्षा को चुना है महिलाएँ आजकल बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँच चुकी है अच्छी अच्छी शिक्षा के कारण वह महिलाएँ अपने जीवन में काफ़ी उल्लास का सामना करके जी रही हैं महिलाओं ने अपने परिवार और गाँव का नाम रोशन कर रखा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर वह अपनी डिग्री को हासिल करती जा रही है इस युग में महिलाएँ काफ़ी प्रचलित होती जा रही हैं इस कारण उन्हें किसी लोगों और पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है अच्छी शिक्षा के कारण महिलाएँ कई पोस्टों पर पहुँच चुकी हैं महिलाओं के जीवन में कई बदलाव हो चुके हैं इस युग में महिला पढ़ते पढ़ते क पता नहीं चलता कि वह कब डॉक्टर इंजीनियर बनती जा रही है उनकी पोस्ट पर पता नहीं वह पढ़ते पढ़ते जा रही हैं उन्हें कई जीवन में सामना करना पड़ता है लेकिन आजकल महिला बढ़ती बढ़ती खूब अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुँच चुकी है इस कारण से उन्हें कई बार भी पड़ता पड़ता है लेकिन वह साँस को रोककर उन सामनाओ को करती जा रही है